हाँ सर नमस्ते हाँ जी बोलिए हाँ हमारे स्कूल में साइकिलिंग का है टेबल टेनिस है और बैटमिंटन है और उ उसका भी लगा रहे हैं अभी फुटबॉल का तीन चार दिन में हो जाएँगे फोरम फीस सिर्फ सौ रुपये है आज तो छुट्टी हो गई है कल आ जाइएगा सुबह बारह बजे

बारह बजे तक मिल जाएँगे हाँ तो करा लीजिए

बिल्कुल

नहीं नहीं इतनी ही रहेगी नमस्कार

जी हाँ शुभ नाम माधव